वर्तमान समय मे अभीके समय मे तऽ बिना विज्ञापन के कोनो कोन चीज कहे छै कोनो काम कामे नहि होइ सकै छै बिना विज्ञापन प्रचार करलक विज्ञापन देलक टी वी मे आ बाजा लगाकऽ बुलवाना बुलवाय कऽ बिना किछु हेबे नहि करते आजकल कोनो कामे नहि होते केनाकि आदमी जबतक जानते ये नहि कि कि छिहै कारण कि एत्तेक सारा कम्पनी सब के ढेरी छै मतलब सबे कोइके सबेके बतेबे तबे नहि जानते कि हँ ई अछि खोलतो छै नया तब ओऽ जानते कि हँ तो खोललो छै नया हँ ओऽ जानै छै इसीलिये हमर देखलोह सुनलोह छै केनाकि आदमी जानबे हि नहि करते ताबे तक हमरा ओऽ बना के कि फायदा केनाकि हम कितनौ अच्छा बना लेबै लोग जानबी हि नहि करते केना कि छिके कि केना ओऽ होइ छे केना यूज केना करबै कितनौ अच्छा बना ले आदमी जानबे हि नहि करते आ जानय खातिर हमरा विज्ञापन दे लऽ पड़ते आ विज्ञापन आइ काल्हि के समय मे तऽ बहुत जरूरी छै आदमी अच्छा सामान बनाबय नहि बनाबय लेकिन विज्ञापन अच्छा होते तभिए ओकर सामान कम्पनी चलते अऽ कोनो कॉलेज छै हमरा सबके कॉलेज प्रचार करै छै प्रचार नहि करते तऽ पता केना चलते बच्चा सब ऐते केनाके आबऽ तऽ ढेरी तरीका छै विज्ञापन करय ले ऑनलाइन दय दे छै कि हँ आ फेसबुक चलिये रहल छै तऽ ओकरा एड दै दे छै प्रचार करिये रहल छे अऽ इन्स्टाग्राम पर चलि रहल छै यूट्यूब पर चलि रहल सब जगह पर पैसा देय छै कम्पनी बला यूट्यूब के फेसबुक के आ ओ प्रचार करै छै अपना केकरो जितना बड़का क्षेत्र छै जेना लोकल क्षेत्र ओऽ लोकल मे देखै छै